औ नोंथाङा सोंनायबायदि आं फिननाय होनो सानो आं मोजां मोनो गिदिर गिदिर मानसिनि लिरनाय बिजाब जेरैहाय ए पि जे आबदुल कालाम मोनहा लिरनाय आरो गोबां साइन्टिस्टफोर लिरनाय सोरबा आइ ए एस आइ पि एस आ दिहुननाय मेगाजिन बिजाबफोरखौ फरायनानै मोजां मोनो बेफोरखौ फरायनानै गोसोआ ओरैबायदि माने मेहेरगोनां जायो माने फरायनो माने गोसो जाबावो थुलुंगाखाङो माने बिसोरबो माने जोबोर खस्थ'नि गेजेरजों सासे मानसि जादों नालाय बेबायदिनो आंबो बिसोरनि बायदि मथिभेसनखौ लानानै आंबो सासे गोजौ थाखोआव थांनो लुबैयो